अ हेल्ल' औ थांगोन थांगोन ओमफ्राय नों नोंजों थांफानो हागोन नामा ना दैदेननो हागोन अ मा मा जुनार नुगोन बैहाय अ दे फैदो माब्लाबा हो थांसै मालाबा अ औ औ अ

जायखिजाया नों जायखिजाया नों लोगोल' लादो जोंखौ हो

औ औ औ जागोन अ मोजांखौ लाखागोन मोजां गारिखौनो लाखागोन दे लाबायानो होनजायो लाखाबाय औ

औ औ औ लोंखाया नो लोङा बियो होनदों औ लोंङा नो बियो औ

औ औ औ ए

ए दे

अ